सूरत शहरु वधीक वापार लाइ सुञाणलु वेंदो आहे सूरत शहर खे वधीक वापारी माण्हू आर्थिक रूप में हलाइनि था जीअं डाइमंड ऐं सिंथेटिक कपिड़ो इते ठवंदो आहे ऐं डाइमंड जो बि इते पॉलिशिंग थींदी आहे एच वी के डाइमंड जुलाबा सारी किरन डाइमंड गजानन डाइमंड एॾा डाइमंड जा जेका वापारी आहिनि उहा सभु हिन में ईंदा आहिनि ऐं सूरत में हाणे सभिनि खां वॾो डाइमंड सिटी जेको हूंदा आहियो सू हिकु पोर्ट खोलियो आहे हुते मोदी जी आहियां हुया हिते हुनजो इनोग्रेशन करण लाइ